हां स्कूल च ते ड्राइंग असें ते सिक्खी दी ऐ ड्राइंग और इद्धर कालजिस बी है जम्मू तलाब तिल्लो ऐ इक साढ़ा कालज होर ब ब्हौत सारे कलजिस च हून स्किल च रक्खी लेदा आर्ट ऐंड क्राफ्ट कि मतलब जि'नें अग्गें आर्ट ऐंड क्राफ्ट करना होए ते उं'दे ताईं असानी होए उ'नें गी ते कुछ पता ते होऐ आर्ट क्राफ्ट ते केह् आर्ट क्राफ्ट होंदा केह् ऐ हून जि'यां कि में गोल बगैरा ते हैन्नी ऐ मेरा इस फील्ड च कोई पर एह् ऐ कि में इस्सी ऐट ए पैशन रक्खे दा ऐ मतलब करनीं निं है एह्दे च कोई करी लैनी ऐ जाब बगैरा निं करनी ना कोई बिजनस करना एह्दे च बैसे एह् ऐ कि मेरा इक गोल ऐ कि जो में अचीव करना ऐ जि'यां में मेरे पापा पलीस च ऐं बगैरा ते में बी मतलब मेरा बी थोह्ड़ा है कि में पलीस बगैरा लाइन च जां तां हून में मेरा गी मेरा ऐ कि में ना थोह्ड़ी बड्डी पोस्ट च जां कुछ अच्छा करां मतलब जो लोकें गी दिक्कत दुक्कत ऐ ओह् बी उं'दी साल्व करां मी बड़ा ऐ कि में कुछ करी सकां लोकें ताईं ते वैसे ड्राइंग जेह्ड़ी ऐ ड्राइंग ते मेरा पैशन ऐ में भाई जो मर्जी जाब करां नेईं करां पर एह् ऐ कि में ड्राइंग कदें छड्डनी निं ऐ ड्राइंग अपनी रक्खनी गै रक्खनी ऐ क्योंकि इक होंदी ना कि मतलब दुख होंदा कुसै गी ते दुख ड्राइंग घट्ट करी ओड़दी ऐ जेह्ड़ी अस लोकें कन्नै नेईं गल्ल सांझा करी सकदे ना ते ओह् अस ड्राइंग दे थ्रू करी सकदे आं ड्राइंग बड़ी अच्छी चीज ऐ इक सारें गी करनी चाहिदी ड्राइंग जि'नें गी नेईं ऐ कि उ'नें गी थोह्ड़ा औना चाहिदा ऐ इस फील्ड च बी क्योंकि ड्राइंग अच्छी ऐ इमोशन्स बगैरा कड्ढी ओड़दी कोई बंदा होंदा जेह्ड़ा इमोशन्स नेईं कड्ढी सकदा अपने ते ड्राइंग दे थ्रू कड्ढियै बंदा डिप्रैस्स ते नेईं ना होई सकदा ड्राइंग दे थ्रू अपने इमोशन कड्ढी ओड़ग उस्सी टैंशन घट्ट होग स्ट्रैस्स घट्ट होग थोह्ड़ा बस एह् होर कुछ निं है कि ड्राइंग माड़ी चीज निं ऐ लोग आखदे ना ड्राइंग च करियर कुरियर निं ऐ ना भाई गल्त ऐ एह् गल्ल ड्राइंग च बड़ा करियर ऐ ठीक ऐ बंदा एह्दे च अपनी ओह् खोह्ल्ली लै कोई शाप खोह्ल्ली लै जां कोई आन लाइन बिजनस करी लै ते मतलब ब्हौत जैदा एह्दे च स्कोप ऐ एह् ऐ कि मतलब इ'यां जम्मू आह्ले जां ओह् करदे नि ऐं कि ड्राइंग च कोई स्कोप ऐ स्कोप ब्हौत जैदा ऐ एह्दे च बाह्र दिक्खी लैओ बाह्र मतलब ड्राइंग च इन्ना स्कोप ऐ कि उद्धर इन्नी शैल शैल यूनिवर्सटियां कालजिस खु'ल्ले दे कि बच्चे बाह्रां बाह्रां औंदे कि भाई नेईं असें ओह् करनी ऐ सिक्खनी ऐ ड्राइंग आर्ट हून अस चाह्न्ने आं कि जेह्ड़ी ड्राइंग ऐ ओह् मतलब लोग ऐहमियत दें ऐ इस्सी इ'यां निं रक्खैं कि ड्राइंग च कुछ निं ऐ ब्हौत कुछ ऐ ड्राइंग च इस्सी लिए थोह्ड़ा करना चाहिदा ड्राइंग बगैरा सानूं